पहिरीं जनवरी ॿ हज़ार चोवीह पहिरीं फेबररी उणिवीह सौ नवे वीह सेप्टेंबर उणिवीह सौ सतर उणिवीह अक्टूबर उणिवीह सौ एकासी वीह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु